ہمارے علاقے میں ٹریول کمپنیاں تو زیادہ نہیں ہیں ہاں ایسا ہے کہ ٹریول ایجنٹ کافی زیادہ ہے اور وہ بھی کوئی بہت بڑے ایجنٹ نہیں ہیں بلکہ میرے خیال سے ان کو ایجنٹ کہنا بھی مناسب نہیں ہے ہاں کچھ کمپنیوں کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں جیسے سیمانچل ٹریول ایجنسی ہے اور اسی طرح ایک بہت بڑی ایجنسی ہے جس کا نام بہار ٹریول ایجنسی ہے اور اسی طرح ہم سفر ٹریول ایجنسی ہے یہ چند کمپنی ہے جس جسم جس سے میں تھوڑا سا واقف ہوں اور تھوڑا بہت ان کے بارے میں جانتا ہوں ان کی سروس بھی اچھی ہے اس کی خدمات بہت عمدہ اور لا جواب ہے خاص طور پر ہم اگر بات کریں ہم سفر کی تو وہ لوگ کم پیسے میں اچھی خدمات فراہم کرتے ہیں اور ہم کو کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا میرے خیال سے اس طرح کی ٹریول ایجنسی بہت اچھی ہوتی ہے بہت سارے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں